स्कूल के बाद शाम के ट्यूशन और प्राइवेट क्लासेज़ हमारे लिए बहुत जादा जरुरी हैं क्योंकि हम विद्यालय में जो सीखते हैं वह तो सीखते हैं पर उसके अलावा भी अगर हमें कुछ पूछना होता है या हमें कुछ चीज नहीं आती तो हम वहा बैठे रहते हैं कि हम कल जा कर विद्यालय में मैडम से पूछेंगे या टीचर से पूछेंगे बट ऐसा नहीं है हमें न प्राइवेट क्लासेज़ और ट्यूशन्स लेनी चाहिए वह हमारे लिए बहुत ज्यादा फ़ायदेमंद है उससे हम अपने डाउट्स क्लीयर कर सकते हैं और उससे हमें जो भी पढ़ाई में मदद मिलती है वो हम ले सकते हैं इससे हमारा दिमाग और जादा ही तेज रहता है और हमारे जो डाउट्स होते हैं वो एकदम से क्लीयर रहते हैं और हमें जो पुस्त पुस्तकाल पुस्तकों में पढ़ाया जाता है उन्हीं से हम मदद लेते हैं और वही हमें मदद करती हैं ट्यूशन जाने से हमारे बहुत जादा फ़ायदे हैं जैसे कि आप ट्यूशन जाते हैं तो आप वहाँ पर लिखने के साथ साथ बोलने के साथ साथ आपने विद्यालय में क्या पढ़ा है उसको एक बार पढ़ने का प्रयत्न करते हैं उसको समझते हैं और उसको अपने दिमाग में बिठाते हैं